میں فارم میں بہت زیادہ وقت گزارتا ہوں جن میں سے زیادہ تر میں فارم میں رہتا ہوں تھوڑا بہت کام ادھر ادھر کا رہتا ہے تو اسے دیکھ کر میں زیادہ تر فارم میں ہی رہتا ہوں اور فارم میں رہنے سے کیا ہے کیا اپنا دیکھ بھال بھی ہوتے رہتا ہے اور جو دانہ وغیرہ منگانا ہوتا ہے اس کے لیے تو ہم دانہ وغیرہ منگا لیتے ہیں اور پھر دانہ ختم ہونے سے پہلے ہی یہ اپنا منگا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ دانہ جو دینے کا طریقہ ہوتا وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنا دیتے ہیں اور پھر پانی وغیرہ بھی اس میں دیا جاتا ہے پانی وغیرہ بھی اس میں دے دیتے ہیں اور کیا کہتا ہے کہ فارم کے چاروں طرف جالی لگا ہوا اپنا گراؤنڈ سا بنا ہوا بالکل اپنا اچّھے طریقے سے بنا رکھا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ جو ہے دانے دینے کا اور پھر طریقہ جو ہے اچّھا ہے پھر اس میں کچھ کسی طرح کا پریشانی نہیں آتا ہے کاشتکاری نے آپ کو صحت کے لیے اس لیے بھی اچّھا رکھا ہے اس لیے ہم سب کو مطلب جو کھاتے ہیں پھل ہری سبزیاں مولی وغیرہ کدّو لوکی ہرا دھنیا تو ان سب چیزیں کھانے سے ہم سب کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے جن سے بوڈی میں آسانی پیدا ہوتی ہے صحت میں تندرستی پیدا ہوتی ہے اور ہری سبزیاں کھانے سے دماغ خشک ہوتا ہے اور ہری سبزی کھانے سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے ہر چیز آدمی کو لمٹ سے کھانی چاہیے ہری سبزی جو ہے یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے